हेलो हरि ओम हरि ओम हा मां ठीकु आहियां तव्हां ठीकु आहियो

अच्छा त हा

अच्छा त तव्हांखे हा इंतजाम आहे घणनि ॾींहंनि लाइ तव्हांखे अचिणो आहे अच्छा हफ़्ते ॾह ॾींहंनि लाइ घणा रूम खपंदा तव्हांखे हा जी ग्राउंड फ़्लोर ते बि कमरा आहिनि ऐं फ़स्ट फ़्लोर ते बि आहिनि लिफ़्ट बि एवेलेबिल आहे असांजे होटल में हू हा जी त त भई ॿारनि जी सेफ़्टी लाइ हिते सी सी टी वी कैमरा लॻल आहिनि चोवीह कलाक गार्ड रहंदा आहिनि हुनजी तव्हां काई चिंता न कयो फ़ेसिलिटीज़ असां वटि सभु आहिनि ऐं तव्हांखे जी खाधे पीते लाइ बि मेस मेस आहे मेस जे अलॻि चार्जिस लॻंदा रूम जा अलॻि चार्जिस लॻंदा हम्म रूम असांजो न कमरा त असां वटि पंजवीह आहिनि तव्हांजा ॾह ॼणा आहिनि न त तव्हांखे घणा रूम्स खपंदा पंज हा हिकु कमरे में ॿ ॼणा ई अलाउ कंदा आहियूं हम्म पंज कमरा छ्ह कमरा तव्हांखे खपेनि त ए सी वारा खपेनि बिना ए सी जे खपेनि ॿारनि लाइ ए सी खपेव त ए सी वारे कमरे जो फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ ह हर ॾींहं लाइ वधीक पवंदव ऐं तव्हांजो हज़ार रुपयो रूम जो रेंट आहे पंज सौ रुपया ए सी जो आहे ऐं बिना एसीअ वारे रूम जो केवल हज़ार रुपयो पवंदो और ॾहनि ॿारनि जा माण्हुनि जे मेस जो ख़र्चु जेको आहे पर डे पंज हज़ार लॻंदव पर हा खाधे जो अलॻि खाधे जो अलॻि अथव खाधे में सिर्फ़ु ब्रेक फ़ास्ट इंक्लूडिड अथव हिन में कमरे जे रेंट में बाक़ि लंच ऐं डिनर जे लाइ तव्हांखे अलॻि सां पेमेंट करिणो पवंदो

बाथरूम जी पर्सनल बाथरूम्स आहिनि वेस्टन स्टाइल जा आहिनि काई दिक़त न थींदी कंहिं खे बि चोवीह कलाक हा हा अटैच बाथरूम आहिनि हर कमरे सां गॾु हा तव्हांखे अचण वञण लाइ बि फ़ेसिलिटी असां वटि आहिनि पिक एंड ड्रॉप करण लाइ तव्हांखे खपे हा त उहा बि असां तव्हांखे फ़ेसिलिटी अवेलेबल आहे असां वटि पर हुनजा चार्जिस तव्हांखे ॾियणा पवंदा होटल पारां न थींदा होटल पारां केवल गाॾियूं मिलंदव हा हा त तव्हां न कम कारि कन था राति में ॾहें ताईं अची वञनि अंदरि

हा सुबुह जो जेसीं ताईं बि निकरण चाहिनि त उन्हनि खे पूरो फ़्रीडम आहे हा ॾिसो डिसिप्लेन में रहिणो आहे घणो शोर शराबो न करिणो आहे ॿिया काई तव्हांखे इज़ाज़त खपे ॿियो कुझु तव्हांखे ख़बर करिणी आहे ठीकु आहे हम्म जी ज़िमेदारी पूरी होटल जी आहे हर कमरे में सी सी टी वी कैमरा सॼे होटल जेको आहे असांजो सभु हंधु कैमरा लॻल आहे जी हा वाईफ़ाई वाईफ़ाई बि आहे वाईफ़ाई बि आहे वाईफ़ाई जी बि सहुलियत सॼे होटल में आहे बसि उहो कोड नंबर तव्हां हिते वठंदा हुन सां पंहिंजे मोबाइल ते हलाए वठंदा हम्म हा त तव्हांखे कॾहिं अचिणो आहे अच्छा अच्छा तव्हां थोरो एडवांस में ॿुधाए छॾिजो छो जे वरी तव्हां लाइ असां ओतिरा कमरा अलॻि रखूं छो जो न त त थी थो सघे कोई ॿियो अची वञे पहिरीं वठी वञे त पोइ काई दिक़त थिए

पहिरीं एडवांस करे बुक कराए छॾियो ओके थैंक्यू